जहाँ तक धर्म की बात है सबके अपने अपने धर्म का महत्व है और सारे समुदाय अपने एक साथ अपने धर्म का त्योहार को मनाना पसंद करते हैं सभी धर्म के लिए अपने अपने कोई मुख्य त्योहार होते हैं जैसे कि एक दशहरा हुआ जो सभी लोग दशहरे मैदान में इकट्ठे होकर बुराई का प्रतीक जो रावण का उसका दहन कर के राम जी की विजय मनाते हैं उसी तरह होली का त्योहार हुआ होता है तो उसमें भी सभी इकट्ठे होकर होली खेलते हैं गैर के रूप में जाते हैं वह अपना धर्म का मतलब वह रहता है कि एक कलरफुल त्योहार है जिसे सब मिल कर इञ्जॉय करते हैं होली खेलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं इसी तरह जैसे जो ईद मनाते हैं सभी लोग तो ईद में भी सभी लोग भाई चारे का वह मिलन मिलन करते हैं जिसमें ईद मुबारक का त्योहार मनाया जाता है सभी समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठे होकर ईद मुबारक करते हैं इसी तरह जैसे कि नवरात्रि में भी जो गरबा होता है वहाँ पर भी सब माता जी की आराधना करते हैं तो वह भी एक समुदाय इकट्ठे हो कर गरबा खेलते हैं और माता जी की आराधना करते हैं और एक धर्म में जैसे इकट्ठे हो कर त्यो दिवाली का त्योहार भी मनाया जाता है जिसमें सारे पटाके फोड़कर रात के टाइम लक्ष्मी पूजन कर के बाहर फटाके फोड़कर उसमें भी काफ़ी सारे समुदाय के लोग दिखते हैं और इसी तरह जो राज त्योहार व्रत त्योहार जो होते हैं जै जैसे सावन के त्योहार हुए शिवरात्रि हुई जन्माष्टमी हुई इस तरह के बड़े त्योहार जो होते व्रत त्योहार जिनको कहा जाता है उसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर उस त्योहार का समूह इकट्ठे हो कर वह त्योहार मनाते हैं और इसी तरेह सभी अपने अपने धर्म में अपने अपने स्तर से इकट्ठे होकर अपने अपने धर्म को मनाते हैं और इञ्जॉय करते हैं